जयपुर में कई सांस्कृतिक त्यौहार मनाए जाते हैं जैसे रक्षाबंधन होली दीवाली दशहरा इन त्यौहारों को मनाने के अलग अलग तरीके हैं जैसे रक्षाबंधन पर सभी यहाँ पर एक दूसरे के भाई बहन बहनें अपने भाई के राखी बांधती हैं और भाई उन्हें तोहफ़ा देते हैं और होली के त्यौहार पर यहाँ सब एक दूसरे को गुलाल लगाकर त्यौहार की खुशियां देते है बधाइयाँ देते हैं ऐसे ही दीवाली के समय सब अपने घरों को रौशनियों से दीपकों से लाईटों से सजाते हैं जगमगा देते हैं क्योंकि दीवाली को एक ऐसा त्यौहार माना जाता है जिस दिन सभी के घर में रौशनी होती है और दशहरा के दिन बड़े बड़े रावण बनाए जाते हैं जिनको जलाकर इस त्यौहार को मनाया जाता है तो सभी त्यौहारों को अलग अलग तरह से जयपुर के अंदर मनाया जाता है